स्वच्छ भारत अभियान साढ़े पराइम मिनिस्टर मोदी होरें एह् मतलब कड्ढी दी ऐ एह् साढ़े आस्तै बिल्कुल बड़ी स्हेई कड्ढी ऐ जि'यां पराने जमाने दे लोक कि मतलब कि अपने घरें साफ सफाइयें बाह्रें बी साफ सफाइयें रखदे हे मतलब सब किश अच्छा होंदा हा लेकिन अजकल दे जमानें लोकें केह् कीते दा कि जित्थै मतलब कोई खानी जि'यां चिप्स खानी कुरकुरा खाना उत्थै गै मतलब ओह् कागज सुट्टी ओड़ना एह्दे आस्तै मतलब कि गल्त ऐ जि'यां हून जगह् जगह् डस्टविन लग्गे दे सब किश लग्गे दा एह् ओह्दे आस्तै यूज करने आस्तै कोई छंड्डने आस्तै थोह्ड़े ऐ कि लोक मतलब जित्थै खाना उत्थै गै छंड्डी ओड़ना लेकिन एह् साढ़े आस्तै गै ऐ कुसै आस्तै सफाई इक साढ़े आस्तै गै ऐ की सफाई निं होग ता इंसान गी बमारियां लग्गनियां सब किश होना ओह् कोह्दे आस्तै गल्त कोह्दे आस्तै हून एह् जेह्की गौरमैंट नै अगर एह् स्कीम कड्ढी दी ते कोई अपने आस्तै थोह्ड़े न कड्ढी ओह् साढ़े आस्तै कड्ढी साढ़ी सफाई आस्तै कड्ढी दी साढ़े आस्तै कड्ढी दी लेकिन लोकें हून उ'नें ते एह् स्कीम कड्ढनी गै ही लेकिन एह् सफाई करना जां एह् सारा किश सिस्टम जो करना एह् असें लोकें दा कम्म गै निं ते लेकिन लोक नेईं समझदे लोक जित्थै दिक्खो उत्थै गंद पाई ओड़दे जगह् जगह् मतलब डस्टबिन लगे दे मतलब सब किश ऐ फ्ही बी लोक बाह्र सुटदे ते एह्दे आस्तै एह् करो कि मतलब की गौरमैंट दा बी थोह्ड़ा ओह् रक्खो कि जित्थै जगह् मतलब कि खानी पीनी कोई बी चीज ऐ कोई बी चीज ऐ सिक्कडा सुट्टना उसी डस्टबिन च सु'ट्टो मतलब बाह्र नेईं सु'ट्टो हून अस अपने घर सफाई करने क्या अस उत्थै गंद पाने निना पाने ऐन उत्थै अस इ'यां करने की जि'यां अस शैल साफ सफाई अपनै घर समझियै इ'यां गै हर जगह् साफ सुथरी रक्खने दी कोशिश करो क्योंकि साफ सुथरी अपने आस्तै ऐ कुसै आस्तै नेईं ऐ एह् जिन्नी साफ सुथरी उन्ने गै स्वच्छ रौह्ना उन्नै ई तुसें ठीक ठाक रौह्ना लेकिन लोक नेईं समझदे